आंतोनियो कोस्ता दयानंद बांदोडकर मनोहर पर्रीकर फ्रान्सिस्को सार्दिना प्रताप सिंग राणे लुयजियनो फालेरो दिगंबर कामत शशिकला काकोडकर एडवाडो फालेरो राम मनोहर लोहया त्रिस्तांव देव ब्रागांचा कुना जॅक सिकवेरा मारियो सुवारेस लता मंगेशकर आशा भोसले रेमो फेर्नांडीस किशोरी आमोणकर ब्रायन मँडोन्जा जितेंद्र अभिशेखी मोगुबाय कुर्डीकार केसरबाय केरकर सेबेस्टीयन डॅसोजा क्रिस पॅरी लॉरी ट्रवासो लॉर्ना कोर्देरो हेमा सरदेसाय सोनिया शिरसाट ऑलिवर शॉन सुमूयोकी अजीत कडकडे तुळशिदास बोरकर पंडीत प्रभाकर कारेकार रामदास कामत आल्फ्रेड रोज एमबॉयर प्रिंस जेकप रोज फन्स तोमाजिनो कार्दोजो शेरोन मजेरेलो जॉन डिसिल्वा सी आल्वारस होरतेंसिओ परेरा हेजेक्यल परेरा मारिओ मेनेझीस नेवेल ग्रासियास पास्कोल दे चिकालीम रॉय दे चिंचिणी सिल्वेस्टर मेन्डोन्जा महेस्ट्रो जोसिनो मानवेल दिलिमा कमलाकांत चारी दादा वैद्या लिबिया लोबो सरदेसाय दयानंद बाडदोड बांदोडकर लक्ष्मिकांत पार्सेकर शशिकला काकोडकर प्रताप सिंग राणे विष्णू सुर्या वाघ रामा कृष्णा सुदीन धवळीकर श्रिपाद नायक परशुराम कामत दादा वैद्या मनोहर पारीकर दामोदर मावजो पुंडलीक नायक उदय भेंब्रे राजेंद्र केरकर सुरेश आमोणकर केसरबाय केरकर जितेंद्र अभिशेकी किशोरी आमोणकर मोगुबाय कुर्डीकर तुलसीदास बोरकर पंडीत प्रभाकर कारेकार अजित कडकडे नंदकुमार कामत नारायण देसाय शिवराम कामत वसांतराव धेंपो शिवानंद साळगांवकर अनिल खंवटो विष्णू वाघ गोपालराव देसाय रामाकृष्णा धवळीकर गणेश शेटगांवकर शुभा रावल प्रशांत चोगलेकर विष्णू करमळी प्रमोद सावंत नारायण फुगरो नागेश करमली अनंत वी साळकर अमे आमोनकर आत्माराम गोविंद नायक आत्माराम तुकाराम बिडे विश्वास सातारकर रामाकांत आंगले दत्तराम देसाय लक्ष्मण राव सर देसाय दिश कामत म्हादवी सर देसाय विनायक बोरकर विट्टल नारायण भावे संदेश प्रभुदेसाय प्रेमानंद लोटलीकर कमला गोखाळे रविंद्र केळेकार अशोक राणे सचीन पिळगांवकर शांतादुर्गा प्रभुदेसाय दुर्गा जांबावलीकर अनिल काकोडकर नारायण राजाराम श्रीकांत केकरें रामनाथ खरे विश्वनाथ नायक म्हा महादेव कुडचडकर सदानंद आंगले दिलीप सलगांवकर शशांक खरे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती स्वामी आनंद अच्छर्या विनोबा भावे महादेव भट विनायक देशपांडे शंकर महाराज स्वप्नील आस्नोडकर शिका पांडे अनुरा प्रभुदेसाय सिध्दार्थ कुंकालीनकर मनोज सावंत नारायण बिकाजी देसाय आनंद काकबा पिरोळकर नारायण बांदेकर अनंत विष्णू सिनाय कामत रामाकांत खालप राजेंद्र आल्लेकर श्रिपाट बिकाजी आमकर दत्ता प्रसाद गांवकर रामा कृष्णा चोडकर प्रकाश पर्येंकर दामोदर बोटेकार प्रभाकर तिंबले तानाजी हलर्णकर सावित्री बोरकर शोभाना बोरकर रजेंद्र ताव तावला तावलालीकर राजेंद्र तावलालीकर अरविंद धोंड द्यान बांदोडकर विश्वनाथ सरदेसाय शंकर गाणेकार जयंत साळगांवकर नारायण तिंबलो उमेश साळगांवकर सुशिल कोरगांवकर